जेनाकि मीठ चीजमे सेवइ बनाबैके इच्छा पड़ल तऽ सभ ओहिमे कनि नारियल दऽ देलहुँ कनि छोहाड़ा दऽ देलहुँ कनि किशमिश दऽ देलहुँ एकरा सभसे की होइ छै कनि स्वाद चेन्ज भऽ जाइ छै जेनाकि मानि लिअ हलुए बनबै छी हलुआ तऽ सादो बना देबै तऽ हलुए रहतै मने मनमे कनि भऽ गेल तऽ दुटा लॉन्ग दऽ देलहुँ दै छी तऽ एकदम एकरा बाद होइ छै कनि नारियल दऽ देलहुँ कनि छुहाड़ो दऽ देलहुँ जेनाकि खीर लऽ लिअ खीरमे इलाइची दऽ देबै तऽ कनि आओर स्वाद बढ़ि जाइ छै